भोपाल जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल गेहूँ गन्ना और मक्का है और यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यंजनों में कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल में लाई जाती है कि चावल हमेशा दैनिक दिनचर्या में बनने वाला एक प्रसिद्ध भोजन है जोकि हर रोज़ बनाया ही जाता है और बात की जाए यहाँ पे मक्का की तो मक्का मौसम के अनुसार ही उसे बनाया जाता है उसका कोई प्रॉपर एक व्यंजन तो नहीं है लेकिन अगर हम बात करें उसे खाने की तो उसको सेक के ही खाया जाता है और यदि हम उसको अच्छे से सुखा लेते हैं तो एक मौसम ऐसा है जिसमें हम मक्के की रोटी और साथ में चने की भाजी खाते हैं तो इन दोनों का मिश्रण हमें बहुत अच्छा लगता है साथ में गेहूँ गेहूँ से बनता है आटा और आटा से बनती है रोटी और रोटी बनेंगी तो यह व्यंजन तो बहुत ही प्यारा लगता है और यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से संभाले रखा है कि साथ ही साथ लोगों का रोजगार भी बना रहे और हमारे जो भोपाल की अर्थव्यवस्था है वह भी ना गिरे